औ जारौ ओमफ्राय नोंसिना मा स्कुलाव होदोंमोनलाय बाबुखौ ए जोंहाबो नानिखौ होनो सानदोंहाय फिसफोरा ए़डमिसन फिसफोरा बेसे बेसेबां ओमफ्राय स्कुलनि माबाफोरा मोबायदि

औ औ

ए औ

औ औ औ ओमफ्राय एडमिसना मालाथाय आंबो फिसाजोखौ होनो सानदों नालाय बेनिखायनो बि माबाबाथाय हैसै आरो जिथिया जायो इथिया नो खबर हरदो आंनो जारौ

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ बिदिनोथ' सानदोंमोन होनो सानदोंमोन साख्रिजोंथ' खोथा गैला जेन'बा होनांगौ थाइम जाबाय नालाय होनोसैमोन आरो बे दनबस्क'आवनो माबा होनो सानदोंमोन आरो दे समा फैग्रोथोंसै जेनोबा माला होयो पर्मफोरखौ लायनानै माबानसै एसे खबर हरदो आंनोबो नोङो जिथिया होयो इथिया औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ अब्लाबो माबाखानाय जाबाय आरो खोनथाहरखानाय जाबाय आरो नोंखौ बायसानसाव जेन'बा माबायाब्ला औ औ बिनिखायनो खोनथानानै दोनखानाय जाबाय नोंखौ आरो जारौ औ दे औ औ दे दोननोसै दे होनबालाय औ दे